आज का विशय है रेडियो रेडियो का हमारे समय में आज के कई साल पहले बहुत महत्व था रेडियो था रेडियो लोग सुनते थे लेकिन धीरे धीरे रेडियो का समय चला गया फिर रेडियो आज के ज़माने में कोई नहीं सुनता जब से टी वी चल गया मोबाईल चल गया लोग उसी तरीक़े से रेडियो का इस्तेमाल करना बंद कर दिए थे तो लोग अपना पसंदीदा चीज़ टी वी पर भी देखने लगे मोबाल आ गया मोबाइल में भी लोग देखते हैं तो रेडियो का समय जो था वह ख़त्म हो गया अब रेडियो कोई नहीं सुनता है तो इसलिए मैं रेडियो को ज़्यादा पसंद हीनहीं करता था और दूसरी बात रेडियो आज के ज़माने में है भी नहीं तो अब हमें मेरे पास मोबाईल है मैं मोबाईल पर ही अपना सब चीज़ देखता हूँ तो मोबाईल पर हमारा सबसे पसंदीदा शो जो है वह है तारक मेहता का उलट चश्मा तारक मेहता का उलट चश्मा में जेठालाल अय्यर भाई वह भाई के दादा जी और तारक मेहता सर अंजली जी और बबीता जी और डॉक्टर हाथी और अय्यर भाई बबीता जी डॉक्टर हाथी और अब्दुल भाई और सोढ़ी भाई ये लोग का किरदार बहुत अच्छा करते हैं तारक मेहता का उलट चश्मा में जेठालाल के पिता जी उनका रोल जो है बहुत अच्छा है वे लोग अपने तरीक़े से निभाते हैं अच्छी थे अच्छा है अच्छा रहना भी चाहिए सब अच्छी तरह से अपना रोल निभा रहे हैं और आज के ज़माने में रेडियो लोग नहीं सुन रहे हैं अब टी वी चल गया है आज के समय में लोग अपना टी वी देख रहे हैं टी वी देखते हैं उसी में सो जिसका सो पसंदीदा धारावाहिक रहता है वे लोग देखते हैं और लोगों की हर तरीक़े का लोगों की पसंद अलग अलग है किसको क्या पसंद है क्या नहीं तो लोग अपना देख रहे हैं तो जिसको जो अच्छा लगता है वे देखते हैं पसंदीदा सो सबका होता है कोई ना कोई हमारा भी है तारक मेहता का उलट चश्मा तो इसे देखते हैं हम भी अपने ख़ाली टाइम में और परिवार में भी लोगों को दिखाते हैं हर परिवार में हर लोगों की पसंद अलग अलग होती है किसी हर परिवार में किसी किसी परिवार का तो एक ही पसंद रहती है नहीं यह चल रहा है तो यही चलना चाहिए दूसरा नहीं चलाना है तो लोग को जो अच्छा लगता है वह देख रहे हैं देखते भी हैं देखना भी चाहिए इससे मूड फ्रेश भी होता है लोगों का मानसिक तनाव भी दूर होता है बच्चों का भी थोड़ा मनोरंजन हो जाता है मनोरंजन आज के ज़माने में अच्छी चीज़ है मनोरंजन करना चाहिए लोगों का जो मूड होता है वह सही हो जाता है फ्रेस भी रहते हैं तरोताज़गी भी आती हैं शरीर में लोगों को और पसंदीदा के तौर पर लोग आज के ज़माने में मोबाईल ज़्यादा युज कर रहे हैं मोबाईल में तो एक से चीज़ एक दिखाई देती है लोग देखते हैं अच्छी चीज़ भी अच्छी चीज़ लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आज के ज़माने में और लोग कर भी रहे हैं करते भी हैं और करना भी चाहिए मोबाईल से देश का हर चीज़ की अपडेट आपको मिल जाती है कहाँ क्या हो रहा है कहाँ क्या नहीं करना भी चाहिए लोगों को हो जाता है सब कुछ बढ़िया से मोबाईल देखते हैं मोबाईल में तारक मेहता का उलट चश्मा मैं अच्छी तरह से देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जेठालाल दादाजी का और टप्पू का और अय्यर भाई का अब्दुल भाई का और सोढ़ी भाई का और हाथी भाई का और आत्माराम भिड़े का इन सब का रोल बबीता जी का अच्छी तरीक़े से अच्छा लगता है धन्यवाद